हेलो प्रणाम डॉक्टर सर हम रामकृष्णनन्दन झा बाजि रहल छी ठीक छै डाक्टर साहेब हॅं की कही डाक्टर साहेब एखन जे छै बारिशके वजहसे जे छै किछु माथा गरम लागैया लगैया बुखार जकाँ यौ हुँ आ क्लिनिक पर तऽ आयब लेकिन एखन किछु कमजोरी लागै अछि चलैके सामर्थ्य नहि यऽ क्लिनिक पर केना आबी हॅं हॅं बुखारे से तऽ पुरा देह टुटैया सए सऽ उपरे रहैया

इएह जे छै से डाक्टर साहेब दू चारि दिनसे छै पुछलियै जे घरमे रहै पैरासिटामोल जे छै से पैरासिटामोल तऽ खेलियै लेकिन उतरि जाइया फेर जे छै से बुखार चढ़ि जाइया हॅं यौ वर्षामे तऽ भिज गेलियै रहियै एक दिन दू दिन से जे छै खाय रहल छी लेकिन वएह जे छै बुखार उतरि जाइया लेकिन फेर चढ़ि जाइया आ कमजोरी जे छै बहुत लागि रहल अहि हुँ

मतलब

हुँ हुँ

देखै छी सर ठीक प्रणाम